भारतीय शिक्षक शिक्षा का सिस्टम बहुत ही बेटर नहीं है बहुत ही अच्छा नहीं है लेकिन बहुत अच्छा ही है क्योंकि दूसरे कंट्री के मुक़ाबले भारत में बहुत से अच्छे बड़े बड़े आदमी बनते हैं शिक्षा अच्छी होती है इसी लिए बहुत से अच्छे लोग

तो इस्किल पर कोई काम नहीं करता भारत में इसी लिए यही सब से बड़ा मुद्दा है कि भारत में इस्किल पर काम किया जाए और दूसरे कंट्री में इस्किल पर काम किया जाता है उन लोगों को जो जो इस्किल रहते हैं उनके यहाँ वो लोग उनके हिसाब से काम करते हैं जैसे चाइना में सारे लोग बिजनेस करते हैं जापान में सारे लोग बिजनेस करते हैं बिजनेस ही करते हैं वो लोग जापान में सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी का काम करते हैं और चाइना में भी इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट का काम करते हैं तो वो लोग अपने इस्किल के हिसाब से पढ़ाई करते हैं और इस्किल पर बात करते हैं